हाँ जी आप बात कर रहे हैं बताइए हाँ हाँ जी हाँ हाँ अच्छा तो देखिए जी आप ना ना वहाँ पर बस वो तार वार ही आप सही करवाएंगे या कुछ और भी काम है आप का अच्छा हाँ तो देखिए अच्छा कितने कमरे हैं आप के वहाँ घर पर छः कमरे एक किचन है और एक हाॅल है है ना तो देखिए जी आप के छः कमरे में आप के आप बता रहे हो कि आप ना ये स्विच बोर्ड वग़ैरह भी आप ये सही करवाओगे है ना अच्छा और कुछ लाइटिंग वाइटिंग करवानी है या फिर बस वही है आप के बल्ब वग़ैरह ही अलग से कुछ है क्या ठीक है हाँ तो देखिए जी एक फॉल सीलिंग में आप होगी तो छः कमरे में फॉल सीलिंग है हाॅल में भी होगी आप के फॉल सीलिंग किचन में नहीं है तो पाँच कमरे आप के फॉल सीलिंग के हो गए एक हॉल हो गया आप का फॉल सीलिंग का और फिर एसी को उतारना लगाना और इनवर्टर तो जी आप का कुल मिला के अस्सी नब्बे हज़ार का ख़र्च तो हो जाएगा जी जी बिल्कुल नहीं हुआ है जी आप आप देखिए आप यही है अब आप के देखो तार वग़ैरह भी देखो हम है ना अच्छे मज़बूत वाले तार ले कर आएंगे है ना स्विच बोर्ड भी आज आज कल जो नए चल रहे हैं वही लगाएंगे आप के स्विच बोर्ड जो आप बोलोगे वही लगा देंगे हाँ तो वही तो बता रहे हैं कि जो चेंज वेंज करवाओगे ये सब काम करवाओगे तो देखो जी ना तो आप अपनी पसंद से ही लगवाओगे हम हल्का फुल्का लगवा देंगे तो देखो फिर ना फिर वो शिकायत का मौक़ा होगा और फिर बिजली की बात और है तो ये शाॅर्ट वग़ैरह हो जाए तो हाँ तो वही तो बता रहें हैं तो देखो इतने मज़बूत तो क्या आएंगे जो पंद्रह बीस साल चल जाएंगे पर हाँ आज कल है कि आ साल दो साल तक की तो कोई शिकायत नहीं आएगी हैं फिर एमसील वग़ैरह भी तो देखो वो मीटर पर आप के उसका भी भी काम बैठ जाएगा तार खेंचने करने का फॅाल सीलिंग में तो जी देखिए बहुत ही ज़्यादा लम्बा तार वार खिच जाते हैं है ना समझो जी आप बात समझो है ना तार वार खिच जाते हैं फिर उसको फिर वो एमसील पर लगाना है ना नई एमसील आएगी उसके हिसाब से तो ख़र्च तो बैठ ही जाएगा जी आप का अब कम तो देखो क्या ही करेंगे फिर आप है ना वो भी लगवा रहे हो जी वो नहीं अरे आप वो भी तो लगवा इनवैर्टर लगवा रहे हो ना आप तो फिर इनवेर्टर का भी तो ख़र्च है अलग से हाँ अलग से इन्वर्टर का ख़र्च लगा के बता रहे हैं जी हम आपको अस्सी नब्बे हज़ार का बैठ जाएगा जी इन्वैर्टर का ख़र्च तो देखो है ना तीस हज़ार के क़रीब तो फिर आप इन्वैर्टर तो आ ही जाएगा है ना और फिर तार वार फिर आप के ये बिजली के लाइटें वग़ैरह लगवाना लाइटें भी देखो ज़रा महंगी हैं आज कल तीस हज़ार जी तीस हज़ार हाँ तीस हज़ार आप का इन्वर्टर का है अस्सी से अस्सी नब्बे हज़ार से कम नहीं बैठेगा जी हाँ आप फॉल सीलिंग फिर आप लाइटें नहीं लगाओगे तो जी देखो फॉल सीलिंग तो कैसे जमेगी हाँ रंग बिरंगी लाइटें आती है ना लड़ी आती है ना जी बल्ब है चार पाँच बल्ब तो लगेंगे आप के हाँ ठीक है आप ऐसा कर लीजिए हाँ ठीक है आप ऐसा कर लीजिए है ना दुकान पर आ जाइए फिर बात करते है ना हाँ ठीक है ठीक है हा ठीक है ठीक है जी आप आ जाइए कभी भी आ जाइए जी कोई दिक्कत नहीं है आप फ़ोन कर दीजिएगा बस एक बार है ना ठीक है हाँ जी ठीक है जी धन्यवाद